जोंनि ओनसोलाव जागायनो हाथावना फालांगिरि खामानिआनो जाबाय मानोना दंफां लाइफां हाग्रायाव थांनानै हाफायनानै लायनो हाया आरो फरेसतनि मानसिफोरा हमो बेनिखायनो जाहा थाहा थांलाबायनो हाया आरो हाग्रानि बिफानावहाय थांनानै दंफां खावहैनो दंफां हानो मेचिनजों बेफोरबायदि खालामनो हाया मानोना फरेस्तारफोरा हमो बेनिखायनो फालांगिरिफोर गोब्राब जासै फालांगि खालामनो मानोना गोबां रोखोमनि बिजनेस दङ जानला मोनला गोदाव सोराव खालामजानो हाया आरो आं जागायनांगौब्लाबो फिसा फिसौ बिदिनो बाजार मैगं फाननानै बिजनेस खालामनाय बिजोंनो जागायनो हागोन आरो आं बिजोंनो जागायनानै फाननानै रां खामायगोन